जियां कि तुसें हुन आउं अपने इक प्रोडक्ट दी खासियत सनानी मतलब नुआढ़ी शैल गल्लां सनाने आस्तै अगर सनान लग्गी जां ते ओह् इक ने पिछले अपने म्हीने इक फोन लैता अपना रियल मी टेन प्रो ओह्दे च कैमरे दी बी बैस्ट क्वालिटी ऐ इ'यां मतलब फोटो बी जबरदस्त औंदा घैंट औंदा ओह्दे कन्नै जे मतलब जे हुन डैल बी हुंदी बंदे दी के नुआढ़े कोल शैल फोन ऐ जां होर बी मिकी न्हाड़े बड़़े फायदे न नैट स्पीड शैल चली दी औंदी नुआढ़ी स्टोरेज दा कोई चक्कर नेई ऐ ते ओह्दे कन्नै मिगी फायदा बी बड़ा होआ बाकी फोन मेरा जेह्का ऐ हा घैंट बी बड़़ा ओह् मतलब दिक्खने गी लुक बी घैंट उसी कवर मैं शैल शैल जबरदस्त पोआए दा मेरा फोन इ'यां घैंट लगदा बाकी नुआढ़ा कैमरा ते बहुत जबरदस्त क्वालिटी दा मतलब इयां शैल पिक्सल बी नुआढ़े घैंट आंदे ना फोटो फटदा अगर कोई सेव कीते दा होऐ उप्परा नुआढ़ी प्रोसेसिंग बी बड़ी जबरदस्त ऐ ते ओह् मेरा जेका फोन ऐ ते बहुत जबरदस्त ऐ ते ओह्दे कन्नै मिकी बड़े फायदे बी होए फायदे केह् होए नुक्सान ते किश होआ नी ऐ बहुत ज्यादा फायदे होए ते ओह् इं'यां बस बस इन्ना के दस्सना चाहन्नां में तुसेंगी